ए साहा दङ लारु दङ ओमफ्राय निमखि दङ ओमफ्राय सावमिन दं माखौ जानो जालांफैदो सावमिन आ प्लेट आव दस थाखा प्लेट सेयाव दस थाखा औ साहाया काप सेयाव थाइबा

है जों बांद्राय लायाखै थाइबाखौनो होयो जों काप खौबो गिदिर बानाया फिसा फिसायावसो होयो थाइबानि ए सिनि नाङाखै र' होनबालाय होदेरफिननानै फुदुंफिननोसै दे होनबालाय जादो जाग्रोदो बेखौनो दा उनाव लोंदो साहाखौ दे दे हैगासिनो दं हैगासिनो दं

हैबाय नै जादो साथामजों सावमिन आथ' दस थाखा दस थाखा नालाय थ्रिस थाखा जाबाय साहायाबो साथामजों फन्द्र' थाखा जाबाय आरो सानदो थ्रिस थाखा फन्द्र' थाखा थ्रिस स'ल्लिस फयस'ल्लिस औ फयस'ल्लिस थाखा जाबाय दे दे दे हरगोन दे हरबाय फयस'ल्लिस थाखा लाखिबा माबा जाहैबाय फयथ्रिस थाखा मोनलांबाय फयथ्रिस थाखा

सानदो सानदो नों साननाय आं बावलाय लांबायहाय बावलाय लाङो औ औ औ नङाबा माथो नंगौहाय नंगौ नंगौ दे जाबाय दे औ फन्सास थाखा

दे